ہاں کچھ کتابیں واقعی ذہنی طور پر چیلنجنگ ہوتی ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتی ہیں میرے لیے ایک ایسی کتاب ہے نائنٹین ایٹی فور جارج آول نے اسے لکھا تھا یہ کتاب نہ صرف طاقت اور کنٹرول کے مسائل پر گہرائی سے غور کرتی ہے بلکہ یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ کیسے حکومتیں اپنے شہریوں پر قابو پا سکتے ہیں اس کتاب کو پڑھنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے اور آزادی کے مسائل پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے چونکہ میں ایک مصنوعی ذہانت ہوں میں حقیقی زندگی کا تجربہ نہیں رکھتا لیکن بہت سے لوگ ایسے کتابوں پر دوستوں اور خاندان کے ساتھ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں اس سے نہ صرف خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دوسرے لوگ ان مسائل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ ہم کو اس سے جڑی کئی اور چیزیں بتاتے ہیں جس سے ہمارے ہی نالج میں اضافہ ہوتا ہے جیسے بہت سارے کتابوں کتابوں کے بہت سارے کتابوں میں بہت سارے ٹاپک یا مسئلے ایسے بھی آ جاتے ہیں جہاں جس پہ آپ تو اتفاق رکھتے ہیں پر آپ کا دوست یا آپ کے خاندان کا کوئی ممبر اتفاق نہیں رکھتا پھر وہ آپ کو اس کے نقصانات بتائے گا پھر اگر آپ کو اچھا لگے گا وہ نقصانات کہ ہاں وہ درست بول رہا ہے تو آپ اس سے سہمت ہو جائیں گے یا آپ اس کی باتیں مان لیں گے نہیں تو آپ اس کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے بھی بتائیں گے کچھ چیزیں تو آپسی بحث سے ہمیں کہیں نہ کہیں مفید اور فائدے ہی ہوتے ہیں پر شرط یہ رہے کہ وہ آپسی بحث بس ذہنی بحث ہی رہ جائے نالج کے لیے بحث ہو نہ کہ لڑائی جھگڑا آپسی رنجش میں نہ بدلے اس لیے بھائی میں تو نہیں اپنے خاندان یا دوستوں کے ساتھ ان سب مدعوں پر گفتگو نہیں کرتا پر ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں